सिगाङाव आंथ' बर नङामोन दासो आं मुस्लिम अक'मिआसो दा हाबा जानानैसो बर' रोंबाय आं दा मालिग फासाव फैनानै बेयाव माबा बर' बुङाखै आं बर' बुंनो हायासै अक'मिआसो रायलायबाय थायो दा लासै लासै जोंहा बाबु जोनोम जानायाव जोनोम जानानै बाबु दि बाहाय बाहाय रायलायनानै हाबाय आरो बर' बुंनो हाबाय आरो बाबुआसो आंखौ फोरोंनाय माबा बि रोखोम नङा बि रोखोम बर' बि रोखोम बुंनाङा बि रोखोम आरो अक'मिया रायलायनाङा बर' रायलायबाय था होनबासो हागोन जोंहा फिसालायासो आंखौ फोरोंनाय फिसालायासो माबा खालामनाय आंखौ गथ' फिसाया जा मालायफ्राबो बाहाय हेल्प खालामनाय रायलायनायाव बर'फोरा फोरोंनाय दा बुंनो हाबाय आरो आं गासिबो बुजि बुजि जेन्दों बिदिनो बिदिनो रोंबाय आं गासिबो बुजि मोनबाय दा माबा मायबा माबि बुंनो हायासै सिगाङाव दा बुंनो हायो आरो लासै लासै बि रोखोम आरो दा बर' बर' रायलायनायाव बर' बुजि मोन्नायाव मोजां नाङो आरो दा आंखौ बर' रायलायनायाव बर'फोरा मानसिफोरा बर' बहद मोजां आरो बर' रायलायनायावबो मोजां बुङो आं रायलायबाय थायो आं न'आवबो आरो लोगोफोराबो बर' आंनिआ हिन्जावफोरा बेसोरबादि बर' रायलायबाय थायो आं बिसोरबो बुंबाय थायो एसां मोजां बर' रायलायो नोङो दा रोंजोब्बाय होनो आंखौ आं बिराथ मोजां नाङो आरो दा आंनि फिसालायासो फोरोंनाय आंखौ माबा बे रोखोम नङा बे रोखोम बे रोखोम बुंबाय था बर' माबा हागोन नोङो रोंजोबगोन दा गासिबो रोंजोब्बाय आं बर' भासाफोरा रोंजोब्बाय आरो दा रोंजोब्बाय आं बर' बुंना मोजां मोनो बुंनो हाबाय आं मालिकहाबो हेल्प खालामदो आंखौ आंनि फिसालायाबो हेल्प खालामदों बर' रायलायनायाव दा रोंजोब्बाय आं बर' रायलायनायाव गासिबो बुजि मोनजोबो रायलायनायाव दा मोजां नाङो आरो बर' रायलायनायाव